हैलो हाँ की हाल चाल छै बढ़िऑं है गाँवके माहौल ठीके ठाक छै आओर सब चलिए रहल छै आओर खाना पीना की सब भेल अच्छा हम भात दालि आलू के भुजिया बनेलियै आलू के चोखा बनेलियै सबके आलुए के चोखा जादा अच्छा लागै छै खायमे हँ और सब कहु बच्चा सब केहन छै हूँ आ सबके काम एकदम सवेरे सवेरे करए परल हेतौ आ घरे है तऽ घरमे बहुत काम रहऽ है हूँ फेर घरके सब सास ससुर सबके फेर खाना टाइम ऊम पर देना हूँ हमरो बस एहिने करके दिन कटि जाइ छै फेर ईधर ऊधर कऽ कोइ ने कोइ अबिते रहल घरके यहाँ के तऽ जानबे करै छी नहि साड़ी तऽ अभी नहि खरीदलकै जयबै ख़रीदयलए चलबहु साथ मे हँ साथ मे खरीद लेब साड़ी साथमे बढ़िऑं ख़रीदा जाइ छै अकेलेमे समझमे नहि आबै छै चलबै एहि बाजार बगल मे छै सहरसा बाजार हँ ठीक छै आओर अहाँके गोतनी के की हाल छै अच्छा

और सब तऽ ठीक छै